नमस्कार कहिए आपको क्या समस्या है जी जी मैम बिल्कुल बना सकते हैं देखिए मैम हम यहीं कहीं सुबह नौ बजे आ सकते हैं नौ बजे के आस पास तो मैम हम तो सुबह में ख़ाली रहते हैं तो आप शाम को अजेस्ट कर लीजिए शाम को हम तीन बजे के बाद आ आ सकते हैं तो मैम आपकी समस्या क्या है येस मैम ठीक है मैम देखिए हम तो नहीं आ पाएँगे लेकिन हमारे पास हैं कुछ लड़के हैं हम उनको भेज देंगे बनाने के लिए तो वह जाएँगे आपका बना देंगे तो आप कितना पैसा देंगी मैम देखिए पाइप अगर लीक कर रही है तो उसका अमाउंट ज़्यादा लगेगा यहीं कहीं मैम छः हज़ार नहीं मैम देखिए पाइप लीक कर रही है तो उसमें काम भी ज़्यादा है ना अच्छा ठीक है मैम हम देखेंगे अडजेस्ट कर लेंगे तो आपके घर में नल वल और कुछ भी ऐसी कोई समस्या है अच्छा मैम ठीक है तो आप हमारा जो जाएगा बनाने पर वर्कर उसे आप बता दीजिए दिखा दीजिए तो आप बनाएँगे और आपको किसी भी प्रकार की पाइप वग़ैरह कोई भी समस्या हो तो हम से आ कर बता सकते हैं और हमारे यहाँ प्रोडक्ट भी ले सकते हैं पाइप वग़ैरह नल वल हाँ मैम वह अच्छे से आप से बात करेंगे आपके यहाँ अच्छे से रहेंगे तमीज़ से देखिए मैम वह जो है आपके घर से हमारा घर बहुत दूर पर पड़ेगा तो वह लोग भी इतना दूर से जाएँगे तो आप मुझे पानी वग़ैरह पिला देंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है मैम हम यही तीन बजे के बाद भेजेंगे ठीक है मेम नमस्कार